जोंनि समाजाव गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिनि सायाव गामियारि सुबुंफोरा साननाय हनायफोरा दिनै आगोलनि एबा गोदो गोदायनि सुबुंफोरनि साननाय बादियैब्ला जे गामियावहाय बिदिनो गामियारि गेलेनायफोर दङमोन जेरैहाय मा होनो खारनाय जेरैहाय बिदिनो मा होनो थाखोमालायनाय दा बिदिनो माब्लाबा समाव खाबादि गेलेनाय माब्लाबा समाव बिदिनो बेबायदि माखासे गामियारि बिदिनो मा होनो खमलाय लायनाय बेफोरखौ गेलेयोमोन दानि बे गेलेनायनि बेलायावहाय जोंनि सुबुंफोरनि साननाय हनाया बेनो जे माने मानसिनि जिउआव हाबा हुखाया जोबनो थाङा दा बे जोबनो थाङा बेनिखायनो जे समाजनि सुबुंफोरा बिदिनो माब्लाबा समाव बोथोर लायै बोथोर बिदिनो गामियारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव खौसेथि सानलायनाय बिदा फंबाइ सानलायनाय अनलायनाय रायदावलायनाय बे मोजां सोमोन्दोखौ गायसननांगौनि थांखियावनो गामियाव बिदिनो सुबुंफोरा माब्लाबा समाव गामियारि गेलेनाय बिदि हाबाफारि लायोमोन आरो दाबो लायो माखासे बिदिनो बोथोर लायै बोथोर बिदिनो दिनफोर बेबायदिनो मोजां समफोर नायनानै दाबो गामियारि सुबुंफोरा नैबे गेलेनायनि बेलायावहाय जे माने मोजां मोनसे साननाय दङ जे माने गेलेनाया मानसिनि देहाखौ गोख्रों लाखियो गेलेनाया समाजनि गेजेराव बिदा फंबाइनि खौसेथि सानलायनायखौ लाखियो गेलेनायजों मानसिया देहानि गोख्रोंथिखौ मोननो हायो आरो बिदिनो माखासे मा होनो बेराम आजारनिफ्रायबो जोङो एसे सांग्रां जानो हानाय बेबायदि मोनसे गावनि देहाखौ लानानै बे मोनदांथिया दङ दा बेनिखायनो गेलेनायनि सायाव गेलेनायनि सायाव जोंनि गामियारि सुबुंफोरा माने बेबायदि साननाया दङ आरो दिनैनि गोदान मुगायाव जोंनि समाजनि एबा गामियारि मानसिफोरनि सुबुंफोरा दिनैनि जुगावहाय गेलेनायखौ आरो गोबां गोजौ थाखोसिम बिदि मोनसे साननाया फैबाय जे माने गेलेनाया दिनैनि जुगाव नैबे दावगानाय जुगावहाय जे मा गेलेनायजों गावनि जिउखौबो दानो हायो होननाय नैबे मोनसे बाथ्राखौ दिनै जोंनि समाजनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा बेखौ फोथायदों आरो नुनोबो मोनदों आरो बिदिनो दिनैनि मुगायावहाय दिनै बर' होनोब्ला बर'निफ्राय दिनै गोबां जोलुर बादायलायनाय दङ दा जोलुर बादायलायनानैबो दिनै बर' सुबुङा बिदिनो गोजौ थाखोआव सहैनाय दङ गावनि खेरियार दानो हानाय दङ गावनि जिउ दानो हानाय दङ बिदिनो गेलेनायनि बिथिङाव बेवहाय ओरैबायदि मोनसे साननाय दङ जेरावनोखि हौवा आरो हिन्जाव बेबायदि फाराग गैयालासे माने हौवाफ्राबो बेबायदि गेलेनायजों गावनि जिउखौ दानो हायो आइजो माहारिफ्राबो बेबायदि उन्दैनिफ्रायनो गेलेनाय बिद्दानि गेजेरजों बेबायदि गावनि जिउखौ दानो हानाय दिनैनि जुगाव बे फोरमान दं होननानै जोंनि समाजनि माखासे मानसिफ्रा गेलेमु गेलेनायनि सायाव बिदि मोनसे साननाय दं आरो बे मोनसे आयदाया दिनै समाजाव गोनांथारसै होननानै बेखौ दिनैनि सुबुङा दिनैनि सुबुङा बेखौ फोथायो दा बेनिखायनो गामियारि सुबुंफोरनि साननाया गोदोनिख्रुइ दानि गोदान मुगायाव नैबे गेलेनाय आयदानि आयदाखौ लानानै गोबां सोलायनाय फैबाय आरो समाजाव गेलेनाय बे आयदाखौ लाखिनांगौ गेलेनाय हाबाफारिखौ लाखिनांगौ होननानैनो समाजनि गेजेराव बेबायदि मोनसे प्लेग्रावन्द एबा गेलेग्रा फोथार बेबायदि लाखिनानै दोनो गेलेग्रा फोथारखौ थिग खालामनानै दोनो सारिय'फाले बिदिनो बावन्दारि खालामनानै दोनो बेजों लोगोसेनो गथ'फोरखौ गथ'फोरनि गथ'फोरखौबो गेलेनो थिनो माब्लाबा समाव आइजो माहारि बिसोरखौबो गेलेनो थिनो आरो बिदिनो माब्लाबा समाव सेंग्राफोरखौ गेलेनो होयो दा बिदिनो मानै गेलेनायखौ समाजनि मानसिफ्रा बेबायदि मोनसे मोजां साननायजों बियो गोनांथार मोनसे आयदा होननानै बे गेलेमुनि सायाव जोंनि समाजनि मानसिफोरा बेबायदिनो मोनसे मोजां साननाय हनाया दङ